بھارت میں بہت سارے یوگ گرو ہیں لیکن جن یوگ گرو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ان کا نام بابا رام دیو ہے بابا رام دیو کی پیدائش ہریانہ کے مہیندر گڑھ ضلع کے سید علی پور گاؤں میں ہوئی تھی ان کے پاپا کا نام رام نواس اور ماں کا نام گلاب دیوی تھا بابا رام دیو صرف بھارت کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے یوگ گرو ہیں پہلے میں یوگا نہیں کرتا تھا پھر میں نے بابا رام دیو کے یوگا کے ویڈیوز دیکھے اب میں ڈیلی صبح جلدی اٹھ کر یوگا کرتا ہوں جس سے مجھے بہت زیادہ ہیلدی محسوس ہوتا ہے اور میں یہ کام ڈیلی کرتا ہوں